اردو زبان کی تاریخ بہت وسیع ہے اور اس کے ارتقا و تغیر وقت کے ساتھ ہوا ہے اردو زبان کی بنیادی جڑیں عربی فارسی اور سنسکرت زبانوں سے ہے جبکہ اس میں مغلئی اور ترکی زبانوں کے اثرات بھی موجود ہیں اردو زبان کا نام اردو ترکی زبان کے لفظ سے ہے جس کا معنی لشکر ہے اس زبان کی شروعات مغربی ہندوستان میں ہوئی اور اس کی تشکیل مختلف عناصر کے ملان سے ہوئی اردو کی تخلیق میں عربی فارسی ہندی اور ترکی الفاظ کا استعمال ہوا ہے جو اس کی ثقافتی دنیا کو بہترین طریقے سے اظہار دیتا ہے بعد میں برطانوی راج کی آمد کے بعد انگریزی زبان کا اردو پر اثر بڑھ گیا جو سماجی سیاسی اور ادبی اثرات کی وجہ سے ہوا انگریزی کا ارددو پر اثر مواصلات رہا ہے لیکن اردو زبان کی خصوصیت اور اہمیت برقرار رہتی ہے جو اس کے ارتقا کو ضمانت دیتی ہے مختلف اصول میں اردو زبان کے ادبی و فقری اصولوں میں تبدیلیاں آئی ہیں اسلامی فکریات معاشرتی ترقی اور تاریخی واقعات کی وجہ سے یہ تغیرات اردو کو ایک زندگی بھر کی کہانی کے طور پر ابھرنے اور بدلنے کا باعث بنی ہے